ہیلو کیا میری بات اولا کار سروس سینٹر سے ہو رہی ہے جی میں عافیہ سلطانہ میں یہ کہہ رہی تھی کہ مجھے میرے گھر کے کچھ ہی دور دوری میرے گھر کے کچھ ہی دور پہ ایک مطلب پکنک اسپاٹ ہے اور وہاں پہ ایک تاریخی عمارت ہے تو کل کو میں اپنے اہل خانہ کے ساتھ اس عمارت کی زیارت کے لیے جانا چاہتی ہوں جہاں پہ ہمیں کچھ کام بھی ہے تو مجھے یہ کہنا تھا کہ کیا آپ کے پاس مطلب ایسی کار مہیا ہو سکتی ہے جس میں کہ کم از کم تین لوگ آ سکے اچھا تو اگر آپ کے پاس ایسی کار ہے جس میں کم از کم چھ افراد کے لیے موزوں ہوں یعنی کہ جس میں کم از کم چھ افراد آ سکیں تو آپ اس کار کو میرے مطلب گھر پر بھیج دیجیے گا آپ سے یہ گزارش ہے کہ آپ میرے ایڈریس کو لکھ لیجیے آپ میری بکنگ کو لکھ لیجیے بہت شکریہ